हम खेतसँ जुड़ल आदमी छी एहिमे तऽ खेती बाड़ी जे छै हमर मुख्य पेशा अछि आ दैनिक क्रिया कलापसँ जे समय एमहर उम्हर बचैत छै ओकर बाद जे छै खेतिएमे ओकरा खर्च करैत छियै आ खेतके फायदा ई अछि आइकाल्हि उपजाउके समयमे जे खेतमे अधिकान्श अधिक उर्वरक खाद्य आदि मारिके जे छै फसल उपजाएल जाइत छनि ओहिमे जे छै अपनासँ उपजएलासँ का कार्बनिक खाद्यके जे छै उपयोग कए कऽ गोबर आदि घास फुसके गलाकेँ जे खाद्य बनै छै ओहिसँ जे छै एकदम शुद्ध फसलके उत्पादन करैत छी आओर ओहिसँ जे छै ग्रहण कयलासँ जे छै शारीरिक काफी विकास होइत छै शरीरमे कोनो तरहकेँ बीमारीके दिक्कत नहि रहैत छै आओर खेतमे काम करलासँ ओएह जे भारत युवा खेल जिम वगैरह जाइत छथि तऽ अपन बोडीकऽ फिट राखै लेल अपन शरीरके फिट राखिके लिए ओ सभ से ज छै इमहर पुरा निजात पाबि सकैत छी अगर इमहर हम कनि देर खेतमे काम करै छी तऽ शारीरिक स्फूर्ति बहुत अधिक देखै कऽ मिलैत अछि जे मतलब कोनो भी काम कऽ करएके आलस्य शरीरमे नहि रहैत अछि ओकर बाद जे छै शारीरिक थकावट या एहन तरहके कोनो भी दिक्कतक सामना नहि करऽ परैत अछि खेतमे काम करलासँ